परवल उपजाबै ले चाहै छिए एहिमे खीरा करैला भिण्डी झिङ्गा झिङ्गुली इएहसब हम चाहै छिए से रोपिके अथी करी उपजाबी अपना हाथसे इएह भिण्डी करैला झिङ्गा झिङ्गुली हमरा आओरके रोपै छिए आओर उपजाबै छिए इएहसब काम करै छिए हमरा आओरके होइ छै तऽ घरो दुआरिमे लगै दै छिए नहि तऽ बाधोमे लगै दै छिए रोपिके एहिसब कामसब करिके राखै छिए लत्तिए फत्ती कदीमो लगै दै छिए होइ छै तऽ कनि मनि बोरा लगै दै छिए झिङ्गा झिङ्गुली तऽ रहबे करै छै कदुओ किछु लगै दै छिए भिण्डी लगै दै छिए आओर दालिके मौसममे अथी टेलमे लगै दै छिए मूँग केलाइ इएहसब हरा सबजी लगबै छिए हमरा आओरके इएहसब उपजैके मारकेटमे बेचै छिए आओर किछु अपनो खाइ छिए आइकाल्हि सबजिओ तऽ महगे छै भिण्डी करैला अल्लू अल्हुआ